جی میں نے اپنے کیمرے کا استعمال ریلس اور شارٹس وغیرہ بنانے میں کیا ہے ایون میں کرتی ہوں اور بنا کر کے انسٹا وغیرہ پر اور اسنیپ وغیرہ پر اور وہ کرتی ہوں پوسٹ کرتی ہوں اور یہ تصویر لینے سے کتنا مختلف ہے تو تصویر میں کیا ہے کہ اس میں ٹائم کی قید نہیں ہوتی مطلب کلک کیا بس ہوگیا فوٹو لیکن اس میں کیا رہتا شارٹس اور ریلس میں کہ ان میں ایک ٹائم متعین ہوتا ہے ایک وقت متعین ہوتا ہے بس اتنا سا فرق ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم دیا جاتا ہے جیسے تھوڑا سا پندرہ سکینڈ کی آپ کی وہ ہوتی ہے ریلس ہوتی ہے یا شارٹس ہوتا ہے پندرہ یا تیس سکینڈ کا اس طرح سے